جی ہاں ہمارے یہاں گاؤں میں کاروبار کی بات کریں تو الگ الگ لوگوں نے الگ الگ طرح کے کاروبار کو شروع کیا ہے کچھ لوگ کاروبار کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کاروبار انسان کو مالی طور پر بہت زیادہ ترقی رہتا ہے ہمارے دیہات میں ہمارے گاؤں میں بہت سارے ایسے کاروبار ہیں جو یہاں شروع ہوئے ہیں اور اس کاروبار نے ہمارے یہاں کے بہت سارے تاجروں کو بہت کامیاب کیا ہے انہوں نے بالکل کم لاگت سے اس کاروبار کو شروع کیا شروع میں ناکامیی ہاتھ لگی لیکن پھر اس کاروبار میں محنت اور لگن اور ساتھ ہی ایمانداری نے انہیں بہت آگے بڑھایا اور آج وہ ہمارے علاقے میں علاقے کے کامیاب شہرت یافتہ تاجروں میں ان کا شمار کیا جاتا اس کاروبار کے ذریعے وہ بہت آگے تک گئے ہیں ان میں سے ایک کپڑے کا کاروبار ہے اسی طرح ایک اور کاروبار ہے کھیت میں پھل اگانے کا اچھے اچھے نایاب اور عمدہ پھل ہمارے یہاں اگائے جاتے ہیں